हमरसभक इलाकामे परिवहनके बहुत दिक्कत होइत अछि हमरसभक गाँवमे परिवहन सभके बहुत जरूरी भऽ गेल अछि हमरसभक गाँवमे गाड़ी बसके दिक्कत बहुत भेल अछि एहिके द्वारे हमसभ जतय ततय बहुत दिक्कतसँ पहुँचैत छी हमरासभकेँ बहुत दिक्कतके सामना करऽ पड़ैत अछि आओर जेना हम बहुत भीड़ जाम पड़ि जाइत अछि जेना दरभ सकड़ीमे बहुत जाम लागि जाइत अछि ओहिसँ बहुत दिक्कत होइत अछि आओर गाड़ी ब आओर गाड़ी बस बहुत ओतय रुकैत अछि आओर बहुत लोकके हालतो खराब भऽ जाइत अछि आओर ऊपरसँ बहुत मोन मोनो कतेकके खराब भऽ जाइत अछि आओर ओतय आओर ओतय दोकान लगैत अछि रोडेपर सभ लगा दैत अछि ओहिसँ बहुत भीड़ भऽ जाइत अछि आओर बहुत दिक्कतके सामना करय पड़ैत अछि जेना झँझारपुर सरिसबपाही बाजार एहिसभमे बहुत दिक्कत भऽ रहल अछि ओतय बहुत भीड़ भऽ जाइत अछि आओर चलइयोमे बहुत दिक्कत भऽ जाइत अछि